प्रवेश द्वार पर गोबर और पानी छिड़कना एक शुभ माना जाता है जिससे बीमारियों का आना असंभव है गाँव में लोग ज़्यादातर पानी और गोबर का छिड़काव इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी बुरा आदमी बुरी नजर से उनके घर में आए तो उनको कोई भी नुकसान नहीं होता कैसी भी नजर से आए कैसा ही बुरा आदमी आए लेकिन उनकी ऊपर कोई भी आँच नहीं आ सकती इसलिए गाँव में लोग गोबर पानी का छिड़काव करते हैं बुरी नजर से बचने के लिए और काफ़ी बीमारियाँ हैं जो उनके उनका निवारण है दहलीज पर छिंड़कना